ہاں جی مجھے نہ وہ اپنے فرینڈس کو پارٹی دینی ہے تو مجھے کچھ سامان آڈر کروانا تھا تو آپ کے یہاں ہوم ڈلیوری ہو جاتی ہے اچھا وہاں کا سیٹ اپ کیسا وہاں مطلب کیا کیا ورائٹیز ہر چیز مل جائے گی جی جی جی مجھے جی مجھے پانچ لوگوں کو پارٹی دینی ہے تو آپ کے یہاں وہ پہلے سے بک کروانا پڑے گا مجھے اور مجھے وہ جی اور اور مجھے ڈش میں چاہیے مٹن تار قورمہ اور ٹماٹر شوربا اور کمال ککڑی کمال ککڑی کا کمال ککڑی کباب چاہیے تو یہ سب مل جائے گا وہاں نہیں نہیں بس اتنا ہی شُکریہ آپ اِس کو آڈر کر دیں تو ہم سنڈے تک آئیں گے وہاں پہ وہاں کا سیٹ اپ کیسا رہے گا یہ بتا دیں مجھے وہاں پہ اے سی ویسی ہر چیز اویلیبل ہے جی جی اِنشاء اللہ تو میں سنڈے تک اپنے دوستوں کو لے کے وہاں پہ مجھے پارٹی دینا ہے وہاں پر پلیز اچھا سا سیٹ اپ بنا دیں گے آپ لوگ اور اور اپنی سیل بتا دیں کتنا ہوگا ہاں تو ہماری طرف سے کیا ہے اور سبھی ٹوٹل ملا کے بتا دیجیے کتنے کا ہوگا آپ کو اُسی دِن آؤں گی تو اُسی دِن میں آپ کو پہلے پیمنٹ کر دوں گی بس آپ میرا آڈر کر لیں جی تھینک یو فورآپ کا بہت بہت شُکریہ اوکے تھینک یو بائے